राजांतली राजभास म्हळ्यार कोंकणी कोंकणी भाशेची भुमिका खूब व्हड आसा सांस्कृतीक दायज तिकून दवरपाक आनी प्रसिद्द करपाक कोंकणी भाशेचो खूब व्हड वांटो आसा ही संस्कृती आयज जावं जल्माक येवंक ना ती जल्माक आयल्यार कितलिशींच वर्सां जालीं कितल्योश्योच पिळग्यो गेली जाणट्यांनी तें दायज ती संस्कृती आमचे मेरेन पावयल्या पयली जी आसा कोंकणीच उलयताले म्हणटकूच जी लग्नाची गाणीं वेगवेगळ्या फेस्टीवलाक वेगवेगळ्या सणाच्या वेळार वेगवेगळ्यो वेगवेगळीं गितां म्हणटालीं आनी तीं सगलीं कोंकणींतल्यान आसतालीं ताची चाल ताचो सूर ते कोंकणी भाशेंतल्यानूच आशिल्लो म्हणटकूच तांच्यांनी चाल लायिल्लो तांच्यानीच सूर लायिल्लो तो आयज आमचे मेरेन पावला सो हे खातीर जी कोंकणी भास आसा हें दायज जें आसा जी संस्कृती जी आसा हें तिगून दवरपा खातीर ह्या राजभाशेचो खूब महत्वाचो वांटो आसा